पर्यटन क्षेत्र हमें रोज़गार के अवसर बेहतर बनाने में बहुत प्रकार से मदद करता है क्योंकि पर्यटन स्थल पर पर्यटक भी आते हैं और पर्यटकों को उनकी सुविधा की चीज़ें हम उपलब्ध कराने का एक उद्योग खोल सकते हैं जिनसे उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो और उनके रहने खाने सभी की व्यवस्था को हम देखकर अपना एक रोज़गार अपना खुद का उपस्थित कर सकते हैं जिससे हम पर्यटकों को साथ अच्छा व्यवहार हो और उन्हें अच्छा अनुभव हो और हमारा रोज़गार भी बना रहे इसलिए पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बहुत मिलते हैं